मध्य प्रदेश में त वैसे त ॾाढा ई ऑडोटोरियम आहिनि संगीत लाइ जंहिंमे टिकेट लॻंदी आहे जेंमे असां ई कटनी में बि आहे नगर निगम ऑडोटोरियम जेंमेम टिकेट बि लॻंदी आहे टिकेट जो रूप अलॻि अलॻि आहे सभिनी खां अॻियां अॻियां वेहंदव त पंज सौ रुपिया थोरो अञा मथे ईंदव त टे सौ रुपिया अञा आखिरीअ में वेहंदव त सौ रुपिया ईअं उते टिकेट जीअं टाकीज में वरी उलटो हूंदो आहे टाकीज में जे आखिरीअ में वेहंदव त पेसा वधीक लॻंदा आहिनि अॻियां वेहंदव त पेसा घटि लॻंदा आहिनि ईअं ई हिते कटनीअ में बि होटलूं जाई होटलूं आहिनि जंहिंमे की हज़ार रुपये खां वठी करे पंजे हज़ारें ताईं पिलेट आहे जेके नाला बि यादि आहिनि अरिंदनम होटल बीजिअस होटल राधिका होटल ऐं असांजी राज पैलेस चङियूं होटल इन जंहिंमे कॉंस्टेंट थींदा आहिनि जंहिंमे संगीत जे बारे में थींदो आहे कॉंस्टेंट हॉल बि आहिनि लाइव प्रदर्शन बि थींदा आहिनि असांजे कटनीअ में जीअं नगर निगम हॉल आहे उनमें बि लाइव प्रोग्राम थींदा आहिनि जेके सरकारी कम थींदा आहिनि ॿारनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि या कोई संगीत प्रोग्राम थींदा आहिनि या रफ़ी क नाईट थी या किशोर नाईट थी जेकि बि थींदी आहे उनमें सभु नाईट थींदियूं आहिनि